ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر ایک بڑی معیشت رکھتا ہے جس کے پاس ایک بڑی جی ڈی پی ہے اور ہندوستان معیشت کے معاملے میں دنیا میں تیسرے سے چوتھے استھان پر ہے اور امّید کی جا سکتی ہے کہ یہ معیشت کچھ برسوں کے بعد دنیا کی معیشت میں اپنا نام اپنا لوہا منوائے اور پہلے مقام پر اپنی پہلے مقام پر ہوجائے ہندوستان کی معیشت مختلف چیزوں سے بنتی ہے مثلا غیر مالک کی کمپنیاں ہندوستان میں جب اپنا اپنا بزنیس اور اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں تو انھیں ٹیکس دینے پڑتے ہیں میں کئی چیزوں کے ٹیکس سے اس سے ہندوستان کی معیشت کو بہت سب بہت بڑھاوا ملتا ہے مزید ہندوستان کے جو ممالک ہیں ہندوستانی شہری جو اپنی معیشت کو بڑھانے اپنا کاروبار جب شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی وہ لوگ ہندوستان ہندوستانی حکومت سے اجازت لیتے ہیں اور اس اجازت کی وجہ سے اور ان کو اپنا کاروبار کرنے کے کے لیے ہندوستان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے ہماری یہ حکومت موجودہ حکومت ایک بہترین حکومت بن کر سامنے آئی ہے اس نے ہندوستان کے معیشت کو ہندوستان کی جی ڈی پی کو ایک نیکسٹ لیول ایک بہت اوپر بڑھانے کی اس نے کوشش کی ہے حال ہی میں ایک جی ٹوئنٹی کے نام سے ایک سربراہی اجلاس ہوا تھا جس میں ہندوستان کے علاوہ دوسرے انیس ممالک کے سربراہان اور وزرائے اعظم نے شریک ہوئے تھے جو اس بات کہ ایک دلیل ہے کہ ہندوستان آگے بڑھ کر ہندوستان کی جی ڈی پی کو ہندوستانی حکومت ایک بہت اونچائی پر لے جائے گی اور دوسری اور چائنا اور یو کے جیسے ممالک سے جی ڈی پی کے معاملے میں ٹکر لے گی اور کچھ وقت بعد ہو سکتا ہے کہ ہندوستان جی ڈی پی کے معاملے میں اول مقام حاصل کر لے